हिंदी भाषा के आम मुहावरे इस प्रकार हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगियों में किया जाता है अंधा पीसे कुत्ता खाय धोबी का कुत्ता घर का न घाट का चोर चोर मौसेरे भाई घर की मुर्गी दाल बराबर अंधों में काना राजा